जो ड्रॉइंग है ड्रॉइंग सीखने के लिए बच्चों को छोटे से ही अगर ड्रॉइंग में इंटरेस्ट है तो अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है जैसे कि वह पाँच साल का है तो पाँच साल की उम्र से ही अगर उसको ड्रॉइंग में इन्टरेष्ट है तो वह ड्रॉइंग जो उसके लिए ड्रॉइंग जो ड्रॉइंग कला है वह उसमें निपुण हो सकता है उसके लिए उसको अच्छे टीचर की ज़रूरत है अच्छे किस्म के ड्रॉइंग पेपर की ज़रूरत है कलर की ज़रूरत है पेंसिल की ज़रूरत है तो उसे ये सारी चीजे उपलब्ध करवाया जाए तो वह जो है ड्रॉइंग अच्छे से सीख लेगा पाँच साल से लेकर पूरा मतलब अपना जितना जितना साल तक सीखना है ये सही उम्र पाँच साल से मैक्सिमम बच्चों को सीखना मतलब ड्रॉइंग कला में निपुण होना ज़रूरी है